जोंनि आसामाव बिदि गोबां स्टे दिजेस्टारफोरा फैदों जायनि जाहोनाव दंफां दान्नाय जे बिफांफोरखो दाननानै गोबां बिदि बिजनेस लाइनाव बाहायनानै बे बिफां दान्नायनि थाखै बिनिनो आसामावहाइ बिदिनो गोबां खहाफोर जादों जेरै अक्सिजेनफोरनि अक्सिजेन गेसफोरनि खम जादों मानो होनबा जोंनि अक्सिजेना दंफांनि बिफांफोरनि थाखाइसो मोनो नाथाय बे आसामाव गोबां दंफांफोर दान्नायनि थाखै अक्सिजेनफोर फैदों गाज्रि बारफोर फैदों आरो अभार बुलेसन जादों मानो होनबोला गोबां बिदिनो दानि सरकारा गोबां बिदिनो गारिफोदनि बायनाइनि थाखाय गोबां राहा लामा होदों जेरै बिदिनो अफारफोर होला बायदों नाथाय मानसिफ्रा नेच्चारखौ साना लासिनो बिदि जिअ'ग्राफि सिस्टेमखौ साना लासिनो बिदि गोबां गारि आजारफोर बाहायनानै बिदि पलिउशनफोर खालामदों जायनि जाहोनाव गोबां बिदिनो पलिउशन जानानै गोबां बिदिनो दाउसिन दाउलाफ्रा खस्त' मोन्दों जेरै जेराव टावारफोरखौ गाइ गिदिर गिदिर टावारफोरखौ इलेक्ट्रिक टावारफोरखौ गाइदों बेवहाय गोबां दाउसिन दाउलाफोरा बिदिनो इलेक्ट्रि सट जानानै थैनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि आसामफोराव दाउसिन दाउलाफोरनि गासै जिब जुन्थुफोरनि बिदिनो पपुलेशनफ्रा जेरै खम जालामदों मानो होनबा जोंनि आसामाव ओरैबायदि दायो खहा जानानै दङ जेरै दै बाना जासिगोन दै बाना जानानै जायनि जाहोनाव दै बाना जानानै गोबां बिदिनो मानसिफोरनि बेमार आजारफोर जानाय बे दैबानानि गेजेर दै बाना जानानै जोंनि बे मानसिफोरनि बे देहायाव गाज्रि बिदिनो बेक्टेरियाफोरखौ हाबहोनाय बायदि जागासिनो दङ बा मानो होनबोला दायो जोंनि बे गभारमेन्टफोरा मोजांहै ओह बिदि गावनि खामानिखौ मावा खालामाखै बेनिखायनो जायनि जाहोनाव बिदि खामानि बिदि गाज्रि गाज्रिफोरा जोंनि आसामाव हाबगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोंनि बे दै बानाफोर जानायनि जाहोनाव गोबां मानसिफोरा बिनि बेमार आज्रायाव गोदोसोना थानो गोनां जादों आरो जाय जोंनि आसामावहा बिदिनो गोबां ओह हाजो खाथि खालाफ्राव बिदिनो न'फोर लुना थाहैनाय मानसिफोर दङ जाय जाय मानसिफोरा गावनि बे लेन्डस्लाइट जानायनि गेजेरजों गावनि न'फोरखौ खोमाना लानो गोनां जादों बिथांमोनहा गोबां दुखु बिथांमोनहा गोबां दुखु दाहायाव दोङो बिथांमोनहा जेरै बहा थानो बहा मानो बिदि जागासिनो दङ बिथांमोनखो दायो हेल्प खालामनो थाखै जोंनि आसामा जेबो राहा लामायाव लायाखै मानो होनबा जोंनि आसामाव गोबां बिदिनो प्रब्लेमाव गोदोसोना थानायनि जुनै बिथांमोनहा जेबो राहा लामा लाबोनो हायाखै बिनिखायनो जों खावलायदों बे ओह स्टेट दिसेस्टार मेनेजमेन्ट अट'रिटिनि इन्डिया रेपनिसिएम जे नोंथांमोनहा बेफोर खामानि गासै खामानिखौ दब्थाइ होगोन दंफां दान्नाय खामानिफोरखौ दब्थाइ होगोन जाहाथे बे खामानिया दब्थाइनायजों देसा जोंनि बे गासै आसामनि प्रब्लेमफोरा जाहाथे गोजानाव जागोन बिबायदि खावलायदों बिनिखायनो जोंनि गासै हाग्राफोरखौ जोङो फोसाबनायखौ जोङो गारनांगोन मानो होनबा बिदि गोबां हाग्राफोरखौ फोसाबनानै बिनि गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुनो सानदों टारगेट खालामदों जेरै हाग्राफ्राव जेरै हाग्राफ्राव बिथांमोना मा थायो मा थाया बेखौ जों मिथिया मानो होनबा हाग्रा बंग्राफोराव गोबां जिब जिन्थुवा थायो बिथांमोनहा गावनि लाइफखौ जिब जिन्थुफोरा गावनि जानाय आदार गावनि थानायफ्रा बेयावनो जाजोबो नाथाय बिथांमोनखौ होखारनानै बिथां मोनखौ खस्त' खालामदों बिथांमोनखौ बुथारदों बिथांमोनखौ फोजोबदों आरो बिथांमोननि पपुलेशनफोराबो गोमा लांदों जायनि जारै जोंनि समायना रमायना आसामा दायो गाज्रि बिदिनो महराव जालांगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि बे आसाम जिअग्राफि सिस्टेमा गोबां गाज्रि लामायाव थांगासिनो दङ